یہ ایک مشہور ٹی وی شو ہے جس میں ابھرتے ہوئے کاروباری افراد اپنے نئے کاروباری منصوبے یا مصنوعات کو پیش کرتے ہیں وہ مختلف سرمایہ کاروں جنہیں شارک کہا جاتا ہے اسے اپنے منصوبے کے لیے سرمایہ کاری کی درخواست کرتے ہیں ہر سرمایہ کار تجربہ کار اور کامیاب کاروباری شخصیت ہوتی ہے اور اگر انہیں منصوبے پسند آ جائے تو وہ اس میں سرمایہ کاری کی پیشکش کرتے ہیں عام طور پر اس کے بدلے میں کاروبار میں حصہ داری مانگتے ہیں یہ شو بنیادی طور پر کاروبار سرمایہ کاری اور نئے آئیڈیہ نئے آڈی آئیڈیا کو فروغ دینے کے بارے میں ہے اور بہت سے کاروباری افراد کو شہرت اور کامیابی حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوا ہے آپ جس ٹی وی شو کی بات کر رہے ہیں یہ ہمارے علاقے میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے لوگ کافی زیادہ اس سے جڑے ہوئے ہیں میں نے کئی بار لوگوں کو اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے سنا ہے میں ابھی پڑھائی کر رہا ہوں لیکن میں ٹی وی شو شارک ٹینک سے بہت اچھی طرح واقف ہوں